सहरसा जिलामे एहिठाम सर्वोदय छै ओहिठाम अहाँके कबड्डीके अथी फ़ील्ड छै ओहिठाम बच्चासभ जाइ छै कबड्डी कबड्डी खेलबै लए ओहिठाम कबड्डी खेलेलक प्राइज़ मिलल ओहिठाम बच्चासभ कबड्डी खेलबै छै प्राइज़ मिलै छै सभ बच्चासभ ख़ुशीसॅं आबै छै सहरसोमे छै कबड्डीके छै ओहियोठाम कबड्डी खेलबै छै बच्चासभ प्राइज़ मिलै अछि कबड्डीमे बच्चासभ बहुत खुश रहै छै